वजन बढ़ेबाके कोशिशके लेल गाममे अलग अलग प्रकारके प्रक्रिआ कएल जाइत अछि जाहिमे बादाम चना गुड़ आओर खेरहीके दालि रातिमे भिगाकऽ देल जाइत अछि गाइके दूध आओर ओहिमे छोहारा डालिकऽ देल जाइत अछि अलग अलग अलग अलग किसिमके फल फ्रूट आओर किछु किछु खानामे वजन बढ़बैके लेल देल जाइत अछि जाहिमे अनेक प्रकारके चीज भऽ गेल एहिमे गाइओके दूध होइत अछि जाहिसँ वजन बढ़ेबाके लेल हमरो माँ हमरा दै छथि हमरो माँ हमरा दै छथि जे हमरो वजन कम अछि रातिके चना दऽ दै छथिन फूलैलए चना गुड़ आओर सुबहके दूध हल दूध हॉर्लिक्स ईसब दै छथि ताहिमे चना गुड़सँ ज्यादा वजन बढ़ै छै